जोंनि बर' रायजोनि हारिमुनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्राया जाबाय हिन्जावफोरनिया दख'ना साद्रि ब्लाउस गाननानै सासे बर' आइजो होननानै सिनायथि होनो हायो बिदिनो हिन्जावफोरनि दख'नाया गोबां रोखोमनि आगर गोजा गोथां गोमो बायदि गाबनि दं जेरै हाजो आगर फारौ मेगन दावस्राइ मोख्रेब गनसि गंसे बायदि रोखोमनि दानानै बर' हिन्जावफोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै गानो आरो गाननानै गावखौ सासे समायहोनो हायो जेरै हिन्जावफोरा गोदोनायाव माला सना आरो गोमो गोजा दखोना साद्रि फालि आरो खानायाव बिबार बायदि थुनानै सासे गावखौ बर' सिख्ला होननानै समायहोनो हायो बिबदिनो हौवाफोरनिया गामसा आर'नाइ फालि आरो दानिया आर'नाइ गुस्ला बायदि ओंखारनायनि गेजेरजों हौवाफोराबो गाननानै सासे गावखौ मोजां बर' हारिनि दोहोरोङारि होननानै गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां बर'फोरा गाननानै गुबुन हारिफोरनो गावखौ सासे दोहोरोङारि बर' ओनसोलनि होननानै सिनायथि होनो हायो बिदिनो हौवाफोरनि गाननाया आलदा हिन्जाफोरनि आल गाननाया आलदा गाननानै जों बर' हारिनि दोहोरोङारिनि नेरसोनखौ समायहोनो हायो